ناسک ضلعے میں تبدیلیوں پر مختلف عوامل کا کردار رہا ہے معاشیاتی ترقی کے لحاظ سے صنعتی اور کارخواہ حوالے سے منظرعام پر آئی تبدیلی جو مقامی معیشت کو متاثر کرتی ہے ان کھانوں میں ماحولیاتی تبدیلی تجارتی اموار کی تبدیلی اور ثقافتی ترقی کا کردار بھی شامل ہے بنیادی ڈھانچے کے لحاظ سے تبدیلیوں نے معاشراتی نمائندگی خانوادہ کے نظام تعلیمی سرگرمیاں اور روایتی ترتیبات میں تبدیلیاں پیدا کی ہے ان تبدیلیوں نے عوام کی روزمرہ کی زندگی کو مختلف طریقوں سے متاثر کیا ہے معاشی ترقی نے مواقع کی فراہمی کی ہے لیکن متابادل پیشے کی عدم موجودگی زیر تعلیمی معیارات اور کسانوں کے حقوق کی حفاظت کی کمی کی بنا پر کچھ لوگ معاشی ترقی سے محروم رہتے ہیں معاشی تبدیلی نے تعلیم کے شعبے میں بھی اثر ڈالا ہے لیکن تعلیمی انصاف کے عدم موجودگی اور روایتی ترتیبات کی تبدیلی کی بنا پر کچھ عوام تعلیمی فرستوں سے محروم رہتے ہیں روایتی ترتیبات میں تبدیلی نے روز مرہ زندگی کو مختلف رسومات اور روایت کے تبدیل ہونے کا سبب بنایا ہے یہ تبدیلیاں ملک کی رہائشوں پر بھی اثر انداز ہوئی ہے شہر میں اضافہ آبادی میں بڑھتی ہوئی غربت اور ماحولیاتی تبدیلی کی بنا پر زرعی علاقوں کی حالت مختلف ہوئی ہے